अभी कुछ दिनों पहले मैं एक दुकान पे गई थी तो दुकानदार ने बोला कि आइये ये कुर्सी ले जाइए अभी हमारी दुकान भी बहुत पुरानी हो गई है तो आपको हमारे समान पे भरोसा ना भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है तो आप आराम से भरोसा करके लेके जा सकते हैं तो मुझे भी लगा कि हाँ बहुत पुरानी दुकान है तो खरीद लेनी चहिए उस उन्होंने बोला की दुकानदार ने की कुर्सी बहुत अरामदायक है आपको अच्छा लगेगा आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा वो पढ़ाई भी करते हैं तो मैंने बोला ठीक है अब मैंने उस कुर्सी को खरीद लिया अब वो कुर्सी बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है ऊपर से इतने पैसे और ले लिये उस कुर्सी के मुझसे तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ इस कुर्सी से